आथिखालाव गथ'फोर गेलेग्रा गोदान गेलेमु माखासेफ्रा जाबाय फुटबल क्रिकेट बेडमिन्टन बक्सिं आटचारि बेफोरखौ गथ'फ्रा गेलेनो मोजां मोनो आरो मबाइलाव पाबजि बेफोरखौ गेलेनो मोजां मोनो आरो आथिखालाव बे पाबजिखौ गेलेयोब्ला जोंनि गथ'फ्रा मा जाहैगोन बेखौ जोङो साननो गोनां जायो बेखायनो दानि गथ'फ्रा जाहाथे बे पाबजिखौ गेलेया जाहाथे बेबायदिनो फुटबल क्रिकेट बक्सिं बिफोरखौ गेलेयो आरो गथ'फोरनि थाखाय बेफोरनो मोजां रोखोमनि गेलेमु बाहागोफोर